میں نویڈا کے اندر ایک اسپوٹ میں کام کر رہا تھا اور اچانک مجھے خبر ملی کہ بہار بورڈ نے مولوی ایگزام کا ڈیٹ فائنل کر دیا ہے تو میں نے جلد سے جلد ٹرین کا ٹکٹ بنایا اور چوبیس گھنٹے کی سفر طے کر کے میں اپنا گھر پہنچا اور جب میں گھر پہنچا اس کے اگلے دن میں مدرسہ بورڈ میں پہنچا کہ میرا ایڈمٹ کارڈ دی جائے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ایڈمٹ کارڈ ابھی نہیں آیا ہے آپ کل آ کر کے ملیے اور جب ہم دوسرے دن گئے تو انہوں نے یہ اطلاع دی کہ اچانک سے آپ کا فارم نہیں بھرا گیا میں وہاں بہت مایوس ہوا اور میں نے مدرسے کے اسٹاف کو بہت کچھ کہہ دیا